नमस्ते भैया भैया बैंक से बोल रहे हैं बैंक से बोल रहे हैं आप अच्छा हमको वो थोड़ा सा जानकारी चाहिए थी भैया एक हमारी दुकान है हाँ तो हम ये चाह रहे थे खाता खुलवा लेते आपके यहाँ कितने से खाता खुलता है जेनरल स्टोर की दुकान है कितने का खाता खुलता है आपके यहाँ कितने से चलिए तो हमको थोड़ा सा हम ये चाह रहे थे खाता खुलवा लेते हैं और एक लोन करवा लेते थोड़ा दुकान के लिए तो वो अगर हो पॉसिबल हो तो बताइए क्या क्या पेपर लगते हैं उसमें नहीं हमारे पास है सब कुछ आधार कार्ड हम आपको दे देंगे अपना आई डी प्रूफ़ और एड्रेस प्रूफ़ दे देंगे दुकान का आप कहेंगे तो आपको दुकान का बनवा के देंगे हाँ और वो और बैंक पासबुक वगैरह भी हमारे पास है वो भी दे देंगे आपको कितने कितने दिन कितने दिन में हो जाएगा भैया अच्छा वेरीफिकेशन वेरीफिकेशन के बाद चलिए ठीक है हाँ तो फिर और कोई खर्चा ओर्चा तो नहीं होगा ज़्यादा कोई घूस ऊस तो माँगने वाली बात तो होगी नहीं चलो ठीक है कोई बात नहीं है हम कल अइबे तो कल आते हैं तब फिर देखते हैं कि एकाउंट भी खुलवाना था सोच रहे थे जब लोन होगा तो वहीं से ऑपरेट करते रहेंगे आपकी जो किश्त होगी वो उसी एकाउंट से कटती रहेगी कै कै कै गारेन्टर चाहिए होंगे चलिए ठीक है गारेन्टर गारेन्टर का वो कुछ कागज़ लाना पड़ेगा आधार ओधार कार्ड चलिए ठीक है तो फिर कल हम आते हैं वही ग्यारह बारह बजे के बाद तो आप बता दीजिएगा जो जो पेपर चाहिए हों वो और कितने दिन में कैसे क्या हो जाएगा खाता कितने से खुलाना है चलिए ठीक है तो फिर हम मंडे को फिर आते हैं भैया ऐं मतलब ये कोशिश करिएगा कि फाइल लटकी ना रहे हो जाए आराम से वहीं कहीं होता है बहुत दिन तक होता ही नहीं है दौड़ते रहो है ना हम पेपर आपको सारे नंबर एक के देंगे उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं आप किसी को भेज के हमारी दुकान दिखवा सकते हैं और यहाँ पे किसी से भी आप चाहें तो कोई भी जानकारी ले सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है हाँ बस थोड़ा ए कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए हमको दुकान ही में लगाना है ठीक बिजनेस लोन ही चाहिए नमस्कार